असांजे हिते राज्य परिवहन जी क्वालिटी पहले त हिते सुठी न हूंदी हुई लेकिन हींअर तमामु सुठी थी वई आहे बसियुनि में बंदि आटोमेटिक दरवाजा बढ़िया सीटां ए सी वारियूं कुझु एसियूं ॾाढी बसियुनि कुझु बिना ए सी वारी बसियुनि ऐं बस में यात्रा सुठी आहे ऐं रेट बि ठीकु आहे बसियुनि जो किरायो ज़्यादा वधीक न आहे ठीकु आहे इन खां इलावा जेको मुसाफ़िर हितां खां उतां वेंदो आहे उन खे सुविधाऊं बि आहिनि हर स्टाप ते बस बीहंदी बि आहे ऐं चङियूं जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बसियुनि जो सफर थी वेंदो आहे ऐं बसियूं ईंदियूं वेंदियूं आहिनि ऐं काई अहिड़ी मुश्किल ॻाल्हि न लॻंदी आहे कि बस नथी अचे या असांखे बीहणो थो पए या उन जी इंतिजार थी करिणी पए अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे बसियूं पंहिंजे टाइम सां ईंदियूं टाइम सां वेंदियूं आहिनि ऐं टाइम सां पहुचाईंदियूं आहिनि असांखे बसुनि में लाहे काहे अहिड़ी परेशानी अञा ताईं त न थी आहे ऐं लॻे थो अॻिते बि न थींदी हर तरह खां असां आनंद में आहियूं ऐं बढ़िया ए सी वारी बसुनि में वेहंदा आहियूं जंहिंमें असां आराम अराम सां पंहिंजी यात्रा करे हिकु जॻहि खां ॿी जॻहि ताईं पहुचंदा आहियूं